जिसलै सूरज डुब्बा दा होंदा उसलै सीन गै सीन गै दिक्खने आह्ला होंदा ओल्लै सारे अपने अपने घरै गी जा दे होंदे सूरज देवता बी अपना अपना घरै गी जा दे होंदे बचैरे न्हेरा पाने आस्तै ओह् बी केह् आखदे चंद्रमां देवता बी औंदे फ्ही फ्ही ओह् दिंदे लोऽ ते उंदी लोऽ जी उंदी लोऽ ते सूरजै दी लोऽ च बड़ा फर्क ऐ सूरजै दी लोऽ बड़ी तेज़ होंदी ते चंद्रमें दी लोऽ ऐ ते ओह् ते न्हेरा गै होंदा इन्ना लभदा नी कोई खास जिन्नी सूरजै दी लोऽ ऐ नजारा बड़ा स्हेई होंदा जेल्लै सूरज डू डुब्बा दा होंदा उसलै पक्षी पखेरू जिन्ने बी हैन सारे अपने अपने घरै गी जा दे होंदे उसलै दो पुड़ मिलै दे होंदे ते इ'यै चीज़ा न कि दिक्खो एह् इ'यै साढ़ै कन्नै बी इ'यै कंपेयर कीता गेदा जोल्लै सूरज डुबदा ते जेह्ड़ा इंसान ऐ ओह् सवेरे घर कम्मै उप्पर जंदा शामी आइयै घर घरै गी औंदा मतलब साढ़ी जिंदगी कन्नै एह् जेह्ड़े सूरज चांद दियां जेह्ड़ियां गल्लां न साढ़ी जिंदगी कन्नै शुरू होई दियां साढ़ी जिंदगी कन्नै गै खतम होई जानियां एह्दे बारै च एह् सब दित्ते दा जेह्ड़े ओह् सूरजमुखी फुल्ल ऐ ओह् जेल्लै सूरज चढ़दा उसलै दिक्खो ओह् किन्ना शैल खिलदा जेल्लै सुरज ढलदा ओल्लै ओह् बिल्कुल गै बन्द होई जंदा ऐं एह् बी इक भगवान दी गै करामात ऐ जेह्दे कराण एह् सब्भ होंदा सूरज डुब्बने दा नजारा गै किश अलग जेल्लै सूरज चढ़दा ओल्लै ओह्दियां किरनां इन्नियां शैल निकलदियां पूरे ब्रह्मण्ड बिच्च रोशनी गै रोशनी छाई जंदी ऐ जेल्लै सुरज डुब्बा दा होंदा उसलै इ'यां लगदा कि हून न्हेरा गै न्हेरा होई जाना हर चीज़ दी अपनी अलग अलग महानता जियां सूरज चढ़ने दी ऐ इ'यां सूरज डुब्बने दी ऐ इ'यां चांद निकलने दी ऐ एह् जेह्ड़ा सीन होंदा सुूरज जेल्लै सूरज डुब्बा दा होंदा ओह् जेह्ड़ा सीन ऐ बड़ी गै मतलब इ'यां बढ़ोतरी दियां गल्लां करदा ओह् कि दिक्खो कियां सवेरे निकलना ऐ अपने कम्म पर कि'यां जाना ते कियां शामी बापस अपने अपने घर आना ऐ इ'यै सूरज चढ़ने दे ते डुब्बने दियां क्हानियां इंसान दी जिंदगी कन्नै उ'न्नै कंपेयर कीती दियां न